नों मबाइल दखानि दां न ए आं माबाहाय मबाइल औ आं मबाइल गंसे बायनो नागिरदोंमोन आरो बै आं रियेलमि मबाइलफोरखौनो बायनो नागिरदोंमोन आरो ओमफ्राय दस हाजारसोआव बेसेबां माबायदि मोजां मोनगोन आरो दस हाजारनि अनगायै जेनेबा इसे खम होनानै आं फाइनान्साव लानो नागिरदों आरो बेनिफ्राय होनबा मासाव बेसेबां मारिनांगोन बेफोरखौ नोङो इसे खिथाहरबा हामगौमोनदां

अ औ औ बेनिफ्राय आं बेखौनोथ' जेनेबा ओरैनो सेमसांफोरालाय बेसेबांसो लायो

औ दंनायालाय दङ आङो गाबोन बेलासिफोर थांनोसैदां नायहैनोसैदां दसे गाबोनथ' मबाइलखौ नांगौ जादों गथ'फोरनि फरायनायफोरावबो नांगौ जादों नालाय बेखायनो आङो बे मबाइलखौ गंसे फाइनान्सावबाबो लाहैनोसै होननानै नंदों आरो नोंनि दुखानावहा औ दे होनबालाय आङो जिखुनु सारि हाजारफोरखौनो होग्रोनानै फाइनान्साव लानोसै न' औ ओमफ्राय औ होनबालाय गाबोनफोर बिदिखौनो खालामथोंसै दां

औ औ औ ओ दे जि औ जिखुनु थांनानै बबेखौ पसन्द जायोसै बेखौनो लानानै फैनोसै आरो आंबो औ दे औ होखाजोबगोन गासैखौबो गासैखौबो होखा औ गासैखौबो होखाजोबनानै लाना फैनाय जागोन आरो दे होनबालाय बेनो जाथोंसै न' गाबोननो लायनोसै दे औ दे